खूब खुश रहू बाबू हमर आउ बैसू हँ बेटी हम तऽ ठीक छी तू छऽ बढ़िआँ बैसू अय नेहा कते कते सुंदर अहाँ गीत गबैत छी यै अहाँ हँ एनाहिते आयब तखनि ने हम सीखायब हमरा लग सीखू अपन दाय लग सीखूँ बैसके सीखबै तखन ने हम सीखायब हमरो टाइम पास होयत अहूँके से समय पास होयत दूनू आदमी बैसके अहूँके हम सीखाय देब आइ जे पूनम मिश्रा छथिन चाहे ई शारदा सिन्हा छलखिन ओ तऽ केकरोसँ सीखयके ने एते बड़का कलाकार बनलखिन हँ हँ हँ आ ई ओहि दिन जे गेल रहिए से जे ओ बिआहके गीत गबथिन राम सीताके ताहिमे तऽ ओ गीत सुनिके तऽ बौआ हमरा आँखिसँ नोर गिर पड़ल सीखलहुँ एते सुंदर गीत हँ तेनाहिते अहूँ बनू अहूँ गाउ अहूँ अथी करू रोज ओकरा अथी करू अहाँ रोज हमरा लग आउ आ घरो पर बैसके अहाँ खूब ओकरा अथी करू खूब जे हम रोज करबै अथी करबै गयबै तऽ गाबिते गाबिते हुनको से अथी बनि जायब अहाँ खूब बनऽके कोशिश करू हँ हँ देखैत छी आइ काल्हिके धिया पूता खाली फिल्मी गीत सुनैत छै आओर भोजपुरी सुनैत छै मैथिलीके तऽ केओ नामो नहि लै छै सब आदमी मिलकऽ मैथिली यऽ अपन भाषा अइ अपन मैथिली अइ बिआहके समदाउनके सोहर जते जनउके मुड़नके कतेक नीक गीत सब होइत छै से लोक छोड़िकऽ फिल्मी दुनियामे सब लागल रहैया करैत रहैया नहि ई बात नहि करऽ के यऽ अहाँ रोज हमरा लग आउ आ रोज अहाँके हम गाना अथी करब सीखायब बैसके जेना गाबैत छी तेना सब गीत सब सीखायब कहियो सोहर सीखा देब कहियो समदाउन सीखा देब कहियो बियाहके सीखा देब कहियो किछु सीखा देब अयबै तखन ने दाइयोसँ सीखब नहि होयत तऽ लिखिए लेब अहाँ लिख लेब हँ आ रोज अहाँ रोज ओहि गीतके गायल करब गेबै तहन ने हम सिखायब गेबै तहने ने हँ हँ गायब आ अथी कऽ के रहब आ तऽ काल्हि जेना ओतऽ गेल रहिए गीत परसू ओते जयबै तखन ने गबिते गबिते अहुँ पूनम मिश्रा छथिन हुनका तर कऽ देबै शारदा सिन्हा सबके तर कऽ देब करबै तखन ने हँ हँ हँ हम सब चीज सीखा देब अहाँकेँ हम अपन गुरु बना देब अहाँकेँ हम चेला बनि जायब अहाँकेँ अच्छा तऽ हमही गुरु रहब अहाँकेँ चेला बनायब अपन खूब चेला सुख करब ठीक छै ओरियाके अथी करू खूब लेकिन अइ गीतके गबिते रहब हँ हमरो बेटीके बिआह होयत ओहिमे गायब मुड़न करब ओहिमे गायब जनउ करब ओहिमे गायब जे हम हम जे गायब तऽ अहाँ बैसके सङ्ग देब तखन ने दूनू आदमीके गीत आर जमतै अकेला कहीँ गीत गायल जाइत छै हँ हँ तऽ अहाँकेँ हम सीखाकऽ अथी कऽ के रखैत छी तखन अहाँ सब अथी कऽ देब गायब ठीक